मां जॾहिं तेरहों दर्ज़ो पढ़ंदी हुयमि तॾहिं तॾहिं असांखे स्कूल वारनि कॉलेज वारनि चयो त भाई मां असां तव्हांखे पिकनीक ते वठी हलंदासीं त व उहो ॾींहुं अची वियो असां सतें बजे कॉलेज पहुची वयासीं हुते टे बसियूं आहियूं बसियुनि में वेठासीं पोइ उते वयासीं नास्तो होटल में हुते होटल बि जाम सुठी हुई ऐं हुते कमिरा जाम सुठा हुआ हुते इंजोय कयोसीं नास्तो रोटी पाणी खाधीसीं वरी शॉपिंग करणु वयासीं थोरी शॉपिंग कईसीं उतां ड्रेस वरिती मूंखे ॾिसी करे सभिनी ड्रेस वरिती ऐं सभिनि खे सुठी लॻी ऐं सस्ती बि लॻी तंहिंखां पोइ असां वरी होटल में आयासीं आरामु कयोसीं खाधोसीं पीतोसीं तंहिंखां पोइ वरी बस में घर आयासीं हरी ओम